सर कि कहलियै सर की हाल यऽ हमहुँ ठीक छियै हाँ आमके पौधा हम लगेबै अइमे लगेबै आम केरा तैमे गाछ वृक्ष लगेबै ओइमे पानि कोना पटे कोना पटैल जेतै करबै से कहियौ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ आओर मालदा गाछ लगेबै मालदा गाछ लगेबै हाँ कहलहुँ मौसम ठीक रहतै मौसम ठीक रहतै अइ मौसममे लगा सकै छियै हाँ हाँ हाँ हाँ आम कतेमे भेटैत हेतै

आओर ठीक छै हाँ